लिखने दी जित्थै तक्कर गल्ल ऐ में कदैं कदैं लिखना होना जदूं बी मिगी टैम लगदा ऐ जां जदूं कोई प्रेरणा औंदी ऐ ते चीज अपने आप गी आपै लखाई लैंदी ऐ ते मैं जरनली शामीं लिखना होन्ना ते मेरा जेह्ड़ा पढ़ने आह्ला कमरा ऐ ओह्दे च बेहियै में लिखना होन्ना जित्थै होर बी कताबां होंदियां न तां कि जे मिगी कुसै चीज दी मदद चाहिदी ऐ कुसै बचार गी समझने आस्तै ते में ओह् कताबां इस्तेमाल करी सकना ते में अपने पढ़ने आह्ले कमरे च लिखना होन्ना शामीं